मां कोरोना जे टाइम ते जेके स्कूल जी तरफ़ु छा ॿारनि खे विडियो कॉनफेरेंस सां या पढ़ाई हली रही हुई त उन में पंहिंजी धीअ खे ॾाढो स्पॉट कयो हो ॾाढो साथ ॾिनो हो त उन में पढ़णु ॾाढो सुठो लॻंदो हो पर केॾी केॾीमहिल उन में मतिलबु ॿार जेके डिस्टरबेंस कंदा हुआ या परेशान कंदा हुआ या आवाज़ूं कंदा हुआ या कुझु बि कंदा हुआ त उहा शइ न वणंदी हुई पर विडियो कॉनफेरेंसिंग में पढ़ी करे ॿारनि ॾाढो सुठो रिस्पॉन्स मिलियो ॾाढो सुठो थियो उन में त मां बि उन में घणेई दफ़ा पंहिंजी धीअ खे वेही करे पढ़ाईंदो हुयमि विडियो कॉनफेरेंस में उन खे न सम्झ में ईंदो हो त मां उन खे ॿुधाईंदो हुअसि त हो विडियो कॉनफेरेंसिंग हिकु सुठी शइ आहे उन खे सुठे ढंग सां यूज़ कजे बाक़ी उन में विच विच में कॾहिं बि कंहिंखे डिस्टरबैंस न कजे त सुठो आहे